हाँ हैलो हाँ बोलो खेती करना चाहिए

अंधी समय में गेहूँ होता है कार्तिक समय में कैसे हाँ गेहूँ गेहूँ गेहूँ में कैसे कैसे खेती होगा ये हीं पूछे हाँ हाँ बोलिए

हाँ मक्का होता हाँ केला भी होता है हमको यहाँ ही खेती होता है गेहूँ का मकई का हाँ गे गेहूँ का मकई का धान का अच्छा हाँ नहीं ठीक था हाँ हाँ खाद बिया पानी सब कुछ समय समय पर दो चार पानी लगता है खाद भी लगता है जीत जुताई भी होता है ट्रैक्टर द्वारा हार्वेसटर से भी का होता है और हमें बरसात में मेथी बढ़िया से हो जाता है और क्या क्या

हाँ दाल भी महँगा महँगा मिलता है

और सब्जी का भी खेती करते हैं सब्जी का भी खेती करते हैं मा मशरूम का खेती कैसे करते हैं आपको आपको जानकारी नै न हाँ मशरूम में क्या चौदह किलो भूसा में उसमें आ सोलह सौ ग्राम ग्राम और फिर बिया रहता उसमें एक एक सौ ग्राम फूलने ये होते है कि कितने उसको देना है उसको तीन तीन भाग में देना है उसको सामने का पानी में पचास साठ लीटर पानी में उसको रात शाम को उसको फूलना फूलने देना है उसमें केमिकल में डालकर डंडा से मिला लेते है उसको रात भर फूलेगा तो फिर सवेरे उठते हैं तो उसको भूसा का छानकर और सुखाते हैं जब सूख जाता है उसको मूठ मुट्ठी में बांधकर छोड़ देते हैं जब ये कुछ नहीं हाथ में लगे तब पैकेट में धीरे धीरे तीन भाग में एक भाग में दे के फिर एक मुट्ठी बीज देते हैं फिर भूसा उसमें डालते हैं फिर बीज देते हैं औ फिर भूसा डालते हैं फिर ऊपर से ये बीज फिर रबड़ में लगा के उसको बांध देते है डोरी में बांध के ठंडा रूम में अन्डर ग्राउन्ड में रखिए घर में रखिए यहाँ भी छत छत पर रखिए ठंडा के समय में उगता है बहुत बढ़ियाँ